हून अगला सोआल आया ऐ कि तोआड़े क्षेत्र बिच्च कोई पत्तरकार ऐसा है जेह्ड़ा इनें टॉपिकें पर करदा होऐ फोक्स करदा होऐ जियां स्पोटस न हैल्थ ऐ इकनॉमी ऐ इत्यादी कन्नै एह् नी हैन ते क्यों नी हैन दिक्खो गल्ल इक्कै अज्ज कल पत्तकार क्षेत्र बड़ा जादा जेह्ड़े डिवैल्प होई चुके दाा ऐ अज्ज कल बड़े गै पत्तरकार आइ चुके न साढ़े समाज़ बिच्च ते हां अच्छे मतलव कि सारे पत्तरकारिता बिच्च हर लोग मतलव जेह्ड़े बी साढ़े समाज़ बी जो बी ऐक्टिविटी कीती बड़ी चड़ियै हिस्सा लैंदे ते सारे रिपोर्टां मतलव कि मीडिया पर दिंदे न अज्ज कल मतलव कि जियां योगा सैंटर खुल्ली गेदे न कुतै खुल्ली दा कुतै शोह् होआ दे कुश होआ दा हैल्थ दे शो होआ दे ते कुश लोकें गी मतलव कि एह्दे स्वास्थ्य संबंध् जानकारियां जो दिंदे एह् जेह्ड़े पत्तरकीरिता दे लोग पत्तरकार अज्ज कल करदे न एह् काफी जादा लोकें गी एह्दे बैरे च अवेयर करदे न क्योंकि दिक्खो ना अगर घर बैठे दे लोकें गी नेंई पता लग्गदा ते टी बी बिच्च सारे कुश करी लैंदे ते सब कुश पता लग्गी जंदा कि फलानी जगाह् एह् होेआ दा हून करोना दे बैकसिन शुरु होए ते लोकें गी नेंई पता हा कुत्थें बनें दे सैंटर कुत्थें बने दा बूथ ते जाईयै फिर लोग अपनी दवाईयां जां अखवारें बिच्च आई जंदा हा फन बिच्च ते जां टी बी बिच्च कि कल भाई उत्थें लग्गनां ऐ सैंटर बनना ऐ ते लोग इन्नी उमर तो लेईयै इन्नी तक जाओ उत्थें अपनी जिन्नियां दवाईयां न ओह् तुस लेई सकदे हो ते इस गल्ला जर्नलिस्ट ते काफी मतलव लोकें गी करदे न अखबारें च बी दिक्खी लैओ हर चीज़ न्यूज़ बिच्च आई जंदा कि इत्थें ओह् होया फलानी जगाह् ओह् होया अज्ज इत्थें योगा डे हा लोकें योगा बनाया मतलव स्पोट दे बारे बिच्च लोकें दौड़ां मैरथन दौड़ अज्ज कल बड़ी चला दी ऐ ओह्दे च बड़ा हिस्सा लैंदे न ते मैरथन मतलव कि होंदियां न ते जर्नलिस्ट सारें गी दस्सी ओड़दे न कि इत्थें मैराथन होआ दियां न मतलव कि काफी लोग अवेयर होंदे न सारियां जानकारियां उनेंगी जर्नलिस्ट गै दिंदे न क्योंकि मीडिया जित्थें कुतै नी पुज्जी सकदा उत्थें मीडिया ते जर्नलिस्ट पुज्जी जंदे न ते ओह्दे थ्रू गै लोके गी पता लग्गी जादा ऐ कि इत्थें एह् होआ दा ते इयां घर बैठे दे लोकें गी केह् पता लग्गनां जद तक्कर ओह् सोशल मीडिया नी खोलन गे जां मतलव टी बी पर दिक्खन गे फोन पर दिक्खन गे अखबार पढ़न गे ओह्दे बगैर ते लोकें गी घर बेहियै ते नेंई ना पता लग्गी सकदा ते ऐसी गल्ल नी ऐ साढ़ी जेह्ड़ी पत्तरकारिता क्षेत्र काफी अच्छा मतलव कि हून होई गेदा लोकें गी काफी जित्थें लोकें गी मुश्कलां आंन उत्थें पूरा अग्गैं टी च लोकें गी दसदे न कि इत्थें एह् ऐ हून अज्ज कल दिक्खो ड्रगस बिच्च बड़ा चले दा ऐ जगाह् जगाह् नशे ते मतलव कि इन्ने होइ दे न सारे लोग न जेह्ड़े बच्चे न मतलव कि जवान जवान बच्चे न एह् नशें बिच्च चली दे न ते जर्नलिस्ट काफी मतलव जाईयै जगाह् जगाह् ओह् खबरें गी कबर करदे न कि भाई इत्थें नशा बिका दा इत्थें एह् होआ दा ते सारा कुश लोग मतलव कि उनेंगी सुनी सुनियैं पढ़ी पढ़ियै पुलिस बी हरकत बिच्च आई जंदी कुश जगाह् पुलिस बी नेंई पुज्जी सकदी उत्थें नेंई पता लग्गदा ते हून पत्तरकारिता दे थ्रू एह् खबर पैली जंदी कि भाई इयां होईया कुते रेप होआ दे कुते कुश होआ दे कुते मार कटाईयां होआ दियां कुतै सनैचिंग होआ दियां कुदै मर्डर होआ दे कोई बी साढ़े सोशल मतलव कि समाज़ बिच्च साढ़ी कुरितियां ते बड़ियां न ना गिनन लगो तां इन्नियां जादा कुरितियां कुसै नै गल्ल गै नी ऐ ते एह् सारे मतलव कि जेह्ड़ी खबरां न ओह् सारे समाज़ तक्क कुन पुज़ांदा ऐ एह् साढ़े पत्तरकार साढ़े भैन भ्रह् इयो पज़ांदे न किन्नी जगाह् मुश्कलें च बी जैाईयै कुदै पत्थर बाजी होआ दी कुतै गोलियां चला दियां कुदै कुश चला दा एह् बचैरे अपनी जान जोखिम च जाईयै बी अपनी अग्गैं अग्गैं जंदे ते पूरा न्यूज़ गी ओह् कवर करनें दी कोशिश करदे दिक्खो दिक्खो साह्नू घर बैठे दें गी कक्ख गी पता लगदा अगर एह् लोग नी जान ते इंदे बगैर मतलव कि साह्नू कोई चीज़ दा पता नी चलदा कि फलानी जगाह् एह् होआ दा हर बंदा ते हर जगाह् ते नेंई ना जाई सकदा ते हर बंदा अपनें अपनें कम्में च बिज़ि ऐ रोज़ अपनी रोज़ मरा दी जिन्दगी बिच्च बिज़ी ऐ उनेंगी केह् पता कि बाह्र दी दुनियां च केह् होआ दा जद तक ओह् मतलव कि अखवार नी पढ़न गे जां टी बी नी दिक्खन गे जां टी बी नी चलान गे अज्ज कल इंस्टाग्रम पर बत्थेरा किश ऐ फेसबुक ऐ ब्हटसैप ऐ मतलव कि जिन्नें गी साढ़े सोशल मिडिया न ओह्दे थ्रू मतलव कि सब कुश अज्ज कल बड़ा मतलव कि असान चीज़ होई जंदी और उनेंगी असान बनानें आस्ते जेह्ड़े साढ़े पत्तरकार भ्राह् भैन न एह् सारे जंदे न बचैरे इन्नी मुश्कलें कन्नैं अग्गैं अग्गैं होईयै बाए अपनी जान जोखिम च पेई जाए तां बी एह् जाईयै मतलव उस खबर गी मतलव सारी दुनियां तक्कर पहुंचांदे न तांकि सारे लोग सचेत होई जान कि फलानी जगाह् एह् चीज़ होआ दी ऐ दूसरी जगाह् एह् चीज़ होआ दी ऐ इत्थें नेंई जाओ जां उत्थें एह् करो जियां अज्ज कल दिक्खो जियां बरसांत दा मौसम ऐ ते किन्ने किन्नोें प्हाड़ थल्लै आ दे न मतलव लैंड़ स्लैड़ां होआ दियां न ते लोग जेह्ड़े बचैरे लोग अज्ज कल चली पौंदे न घूमनें गी ते लोग जेह्ड़े पत्तरकार जंदे दिखदे न कुश उत्थें लैंड़ सलाईड होई ते सारें लोकें गी आखदे कि भाई तुस नेईं जाओ उस जगाह् इन्नी सारी जगाह् लैंड़ सलाईड़ होई गेई इन्नें रस्ते टुट्टी गे मतलव कि इक इंसान बी सचेत बी करना ऐ इक बारे कि भाई उस जगाह् तुस नेंई जाओ ते अच्छी गल्ल ऐ कि लोकें गी कोई मुश्कल दा सामनां नी करनां पवै ते एह् साढ़ा पत्तरकारिया क्षेत्र बड़ा गै अच्छा ऐ इन्ने अच्चे बच्चे न साढ़े भ्राह् भैन न जेह्ड़े कम्म करदे न ते जेह्ड़े एह् कम्म करदे न ते सारें लोकें गी इनें खबरें च अगाह् करदे न कि कल गी उनैं कोई मुश्कल दा सामनां नी करनां पवै दिक्को अज्ज कल मतलव कि कोई सोशल मीडिया दा इस्तेमाल करदा गै करदा ऐ अज्ज कल कोई बड्डा नी छोटा नी सब बच्चे बुड्डे सब करदे ते एह् मतलव कि बड़ा ही अच्छा इक प्लेटफार्म ऐ साढ़े सारें लोकें आस्ते कि एह् सारे लोग साङ्नू इस्तेमाल करदे आस्ते साह्नू पता लग्गी जंदा ऐ कि फलानी जगाह् एह् होआ दा ऐ दूसरी जगाह् एह् होआ दा ऐ ते अस काफी जादा मतलव कि फिर जानकारी इस बारे च रक्खी लैन्ने आं ते में आखनीं कि मतलव कि साढ़े जेह्ड़े पत्तरकार दे क्षेत्र बड़ा ही अच्छा ऐ साह्नू हर चीज़ दा मतलव कि इलम रौंह्दा कि एह् चीज़ ठीक ऐ एह् बुरी ऐ एह् इयां ऐ मतलव कि हर अस उसी इक अच्छे ढंग कन्नैं हर चीज़ गी इस्तेमालल करी सकने आं बस इयो आक्खनां चाह्न्नी आं कि साढ़ा जेह्ड़ा मतलव कि एह् जर्नलिस्ट आह्ला जेह्ड़ा पत्तरकारिता क्षेत्र ऐ बौह्त ही अच्छा ऐ एह् हर साह्नू मतलव कि